हैलो हां जी हां जी अंजी करनी ते जे सर्विस करानी तुसें पूरी ईंजन दी सर्विस करानी ते पैंती सौ रपेआ लग्गना ते जे तुसें ओह् लोआना टायर पंचर लोआनै ऐं ते सौ रपेआ लैंदे इक्क टायर दा ट्यूब आह्ले न जां ट्यूबलैस ट्यूब दा अस दौ सौ रपेआ लैने होने इक्क पंचर दा दो पंचर होई गेदे न ते दौ सौ रपेआ होइया ते चार सौ होइया ते होई जंदा ते तुस कोई चार सौ देई ओड़ेओ ते सर्विस दा पैंती सौ रपेआ लैन्ने होन्ने तुस त्रैऽ ज्हार रपेआ देई ओड़ेओ ते ओह् सर्विस बिच आई जाना ओह् सीटें ई कवर पोआनै कोई निं औगे ते पाई देगे आई जायो ठीक ऐ सबैह्रे ओह् आयो सबेरै नौ बजे ठीक